मैंने दक्षिण भारत के बहुत पारंपरिक कपड़ो में भी अपनी रुचि दिखाई है तो हाँ तो मैंने एक दक्षिण भारत के एक बहुत प्यारी साड़ी बनाई थी जो धोती स्टाइल में पहनाई जाती है और वो हर इम्पोर्टेन्ट जगहों में भी पहनाई जाती है जैसे की शादी शादियों में वो लड़की कुछ साड़ी पहनती है धोती स्टाइल में और उसके अलावा जिस तरिक़े से वो बाल बनाती है वो भी उस साड़ी का और उपयोग किया जाता है उसके आलावा मैंने एक और दक्षिण भारत का ड्रेस जिसको लुंगी कहते हैं उसको भी पहनाई गई हैं उसको धोती सा पहनाया जाता है और उसके उपर कुछ नही पहना जाता हैं उसको सिर्फ़ निचे से लपेटा जाता है और उसके आलावा उस वो वाइट कलर की वो सफ़ेद कलर की होती हैं और और उस में वो अलग अलग लाइन्स होती है इस लिए मैंने बहुत अलग अलग पारंपरिक ड्रेसेस बनाई हैं